रोस ऑमलेट हें एक खाण जे लोक सांच्या वेळार खातात हें खाण रुचीक आनी स्वादीक लागता कारण तातूंत तांतयाची ऑमलेट आनी चिकन करी घालतात ती पोदेराली पोळी बरोबर खावपाक बरी लागता हें खाण खावपाचें डबे आसतात थंय मेळटा हे डबे गोंयच्या रस्त्या कुशीन आसतात लोक बरो पोट भरून खातात आनी धादोशी जावन घरां वतात